में सुद्धमहादेव रौह्ना होना ते ऑनलाईन होटल दिक्खेआ हा में थुआढ़ा एह्दी फेस्लिटी ऐ पूरी इद्धर ते इद्धर थुआढ़ा प्राईस केह् ऐ इद्धर दा केह् अगर अगर एसी आह्ला लैना होऐ फिर ते मिगी फिर पार्टी बास्तै बी ऐ जां फिर फैमिली बास्तै बी ऐ अच्छा अच्छा आं अंजी ठीक ऐ तुस अपना एड्रैस देई ओड़ो मिगी ते में आई जन्ना ठीक ऐ